जोंनि देहा फाहामसालिनि सावस्रिनि जोथोननि थाखाय जों गलागाव ब्लक पिएचसियावनो लाङो जों बियाव बिमाफोरनि जोथोननि थाखाय माबोरैहाय माबोरै ओ गथ'फोरा बिमानि गोरबोनिफ्राय जोनोम होयो बिखो ओ बिथां सारमोनजों ओ जोङो माबायो ओ आलट्रासाउन्ड खालामनानै नायो आरो हिमग्ल'बिनफोरा माबायदि बिफोरखौनो जों नायो आरो नायनानै हिमग्ल'बिनफोरा खम जायोब्ला जि एन एम ए एन एम फोरा लिरखांनानै बेलेगआव थोनहरनाय जायो आरो गथ'फोरा माबायदि फरिशदाव दङ जों बिफोरखोनो सारमोननो देखायो सारमोनहा जेराव जोंखो आलट्रासाउन्ड खालामनो लांनो होयो जों बियावनो लाङो बिथांमोना मासनि न' थारिखआव ओ माबायो आरो चेक आप खालामो फास मासआव खेबसे सेकेन्ड चेक आप ओमफ्राय आरो सयमाह सातमाहयाव खेबसे आलट्रासाउन्ड बेयावबो सेक आप आरो फ'र आव थाङो जोंहा फरसिम थारटि सिक्स उइक्स बियाव न'मास फुरा जायो जों बियाव आरो ग्रोब आलट्रासन्ड खालामनानै बिथांमोना गथ'आ गोरबोयाव माबायदि दङ बिखौ हमनो हायो आलट्रासन्ड खालामनानै बिथांमोनहा नायो रिपर्टफोरखो नायनानै जुदि उखुबिदाबा जेनेबा खायसे गथ'या नारि फाननानैबो थायो आरो उलथाबो थायो बिनि थाखाय आसानि सायाव गुरुथ' जायो आरो आसाफोरखो जो बिथांमोनहा थिनहरो मबेयाव लांनांगो मबे फाहामसालियाव लांब्ला मोजां जोथोनै बिमा आरो गथ'खो बासायनो हायो बिनि थाखायनो बिथांमोना गुबुन गुबुनाव रेफार हरनाय जायो बे रेफारखो थारमाने थैनि सुबिदा थायोना खायसेनाव हेमग्ल'बिन खम जायोब्ला बै थैनि थाखायनो जों बरपेटायाव लांनांगौ जायो बरपेटायाव लांब्ला थै होनांगौना मा होनांगौ बिथां मोनहा गासैखौबो रिपर्टखो नायखांनायनि उनाव बिथांमोना जेनोबा थै होनांगौब्ला बा होनांगौ होनाङा बा होनाङा बि समाव बिथां मोनहा सिजारियेन खालाम नांगौ ना मा नांगौ बै सिजारियेन खालाम नांगौब्ला नांगौ सिजारियेन खालाम नाङाब्ला नरमालाव हामोब्ला हामो नरमालावबो नायो आरो बिथांमोनहा बायसान्स उखुबिदा जाथारोब्ला बिसोरो सिजारियान बानायो आरो हाथारैखौ सिजारियेन बानायो आरो बेखिनियानो